पुलिस जे छै हमरा आरके इलाकामे आबै छै बहुत सारा मतलब चीजके मतलब जाँच पड़ताल हमेशा करिते रहै छै टोला टोला मतलब घुमिते रहै छै हर चीजके मतलब देखिते रहै छै की हँ कहाँ कोन चीज भेलै नहि भेलै तऽ ई जे छै ने बहुत अच्छा छै पुलिस जे घूमै छै हर हर तरहके हर चीज देखिते रहै छै तऽ बहुत अच्छा चीज छै